पढ़यवला जे आदमी छै पढ़य छै लिखय छै तऽ ओकरा तऽ नोकरियो सर्विस सरकार दै छै आओर अनपढ़ मुर्ख जाहिल जे छै ओकरा तऽ बड़ा कष्ट होइ छै बड़ा दिक्कत होइ छै ओकरा कोइ सुविधा नहि मिलय छै उ तऽ खाली माल रखने छै खुरपी कोदारि पाड़य छै खेती तनी मनी अटाय बटाय करय छै तऽ उ सब करय छै खुरपी कोदारि पाड़िकऽ मर मजदूरी करि कऽ अपन बाल बच्चा शिक्षा प्राप्त दै छै जहाँ तक जे ओरियाइ छै गरीबे आदमी छै जहाँ तक बनय चलय छै शिक्षा प्राप्त बाल बच्चाके दै छै दू गो रोटीके उपज करय छै आ ओर पढ़लवला बाते किछु और होइ छै आओर मुर्खवला बात किछु और होइ छै मुर्ख तऽ मूर्खे भेलय ओकरा तऽ अङ्गूठा छाप की करतय कहाँसँ की होयतै